हां जी अज्ज में तोआनूं सारें गी सनान्नी आं कि मार्किट च जि'यां कि मतलब दुद्ध ऐ देहीं पनीर बिकदा ऐ हर चीज बिकदी ऐ इं'दा बी अच्छा मतलब ठीक ठाक कम्म चलदा ऐ दोऐ कम्म तुस इ'यां समझी लैओ कि अज्ज मार्किट च मीट बिकदा अंडे बिकदे ऐ भिड्डूएं दा मीट बक्करे दा मीट हर चीज दा बिकदा ऐ इं'दी डमांड़ बड़ी ऐ ठीक ऐ कोई मतलब जि'यां बमार होए कोई डाक्टर बी अजकल्ल एह् बोलदे ऐ कि एह् बोलदे कि अजकल्ल तुस इं'दा सूप पियो इं'दा चिकन बनाइयै खाओ हर इक चीज इं'दी बनाइयै रक्खो एह् चीज तोआढ़े शरीर बास्तै अच्छी ओह् दिंदी ऐ मतलब अच्छी मतलब ठीक करदी ऐ मतलब साढ़े शरीर च कुछ ना कुछ प्राब्लम ते होंदी ऐ कुछ चीज़ां केह् मतलब सानूं दुद्ध देहीं कन्नै मिलदियां ते कुछ चीज़ां सानूं इं'दे कन्नै बी मिलदियां जि'यां तुस लाई लैओ मुर्गे दा चिकन लाई लैओ बक्करे दा लाई लैओ हर चीज दा उं'दा सानूं मतलब हर चीज दा मिलदा ऐ ठीक ऐ हून तुस लाई लैओ इं'दे चा बेचना होए ते इं'दे च बी बड़ा बैनिफिट ऐ सानूं जि'यां मतलब किन्ना मतलब मुर्गे इस टैम सो दो सौ रपेऽ किल्लो ऐ अंडे बी ठीक ठाक रेट दे ऐ हर चीज ठीक ठाक रेट दी ऐ हर इक चीज दा कोई अलग अलग तरीका ऐ ठीक ऐ कुछ चीजां होंदियां कि कुछ टैम बास्तै बंद बी होंदियां न जि'यां तुस साढ़े हिन्दू धर्म च लाई लैओ कि नवरात्रे न जे एहो जेहा म्हीनां ऐ बंद बी करदे ऐ एह् चीजां होंदियां कि लोग ब्याह् बास्तै बी चलांदे न ब्याह् च लांदे ऐ कोई कुसै दा मीट लांदे कोई कुसै दा मीट लांदे न असें मतलब एह् दिक्खना कि असें मतलब पैसा बी कमाना ऐ पैसा एह्दे च बी पैसा बड़ा ऐ कोई करने च आए ते एह्दे च बी अच्छा कम्म करी सकदा ऐ कोई पर करना इमानदारी दा कम्म हर चीज इमानदारी नाल करनी ऐ केह् होंदा कि असें मतलब अपने स्हाब कन्नै दिक्खना कि इक्को बारी निं पाने सानूं घाटा निं पेई जाऽ ठीक ऐ अपना दिक्खना कि साढ़े कोल इन्नी औंदन ऐ असें इन्ना समान पाना ठीक ऐ जि'यां इस्सी तुस बेचगे तोआढ़े पैसे आह्ङन ठीक ऐ साढ़े थोह्ड़े पैसे आए सानूं असें उस्सी बेचेआ जिसलै पैसे बचने न थोह्ड़े होर पैसे पाइयै असें घर दा सिस्टम बी दिक्खना ऐ ते होर अग्गें समान बी बधना ऐ हर चीज बधानी हर चीज कन्नै असें चलना ऐ केह् होंदा ऐ होर एह्दा एह् ऐ कि मतलब अस आपूं बी खन्ने आं बेचने बी होने आं हर चीज कन्नै फैदा होंदा ऐ ते में एह् चाह्न्नी कि एह्दा एह् ऐ कि में चाह्न्नी कि कोई बी कम्म करो अच्छे कन्नै करो जिस्सी बेचियै पैसा ठीक ठाक मिलदा ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ कम्म थोह्ड़ा चलाओ करदे करदे करदे बंदे दा कम्म थोह्ड़ा बधी जंदा ऐ शैल चलदा ऐ ते अच्छा जाइयै एह् गल्ल ऐ चीज निं माड़ी अच्छी ऐ डाक्टर बोलदे न इस्सी खाओ तुस तोआढ़ा एह्दे कन्नै बंदा केईं बारी मरीज इन्ना ओह् होई जंदा ऐ कि डाक्टर बोलदे देओ इस्सी खाओ ते अस रुट्टी कन्नै जे कोई चीज खागे ते असें लगातार खानी असें रोज खानी ते ओह्दे कन्नै सानूं रोज गै सानूं कुछ ना कुछ अपने शरीर बास्तै मिलदा ऐ खाने बास्तै ठीक ऐ ते एह् ऐ केह् तुसें बी मतलब जे कोई नेईं मतलब नेईं करी सकदा कोई नेईं कुुसै दा एहो जेहा कम्म ऐ कि अपना कम्म खोह्ली जाऽ थोह्ड़ा जा पाइयै उस्सी बेचियै अपने पैसे जेह्ड़े चार बट्टी सकदा ऐ एह् ऐ ते एह् चीज तोआनूं आखना चाह्न्नी आं कि ऐसी गल्ल निं ऐ कि चीज खराब ऐ कोई चीज खराब निं ऐ बिल्कुल अच्छी चीज ऐ एह् इस्सी तुस बेचो कमाओ खाहो आपै बी खाओ बच्चें गी बी खलाओ एह् चीज बी ठीक ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ ते होर में तोआनूं एह् सनान्ना चाह्न्नी आं कि मतलब सारें कोल जेह्ड़े कोई घर बैठे दा बेरुजगार उस्सी बी आक्खो कि तुस बी कम्म करो क्योंकि कम्म कोई बी माड़ा निं होंदा जे तुस इमानदारी नाल करो तुस इमानदारी नाल करगे सारें कन्नै बोलना ऐ ठीक ऐ पैहा बी मिलदा ऐ अजकल्ल पैहा बड़ा ऐ एह्दे बिच्च बी केईंं लोक पूरा दा पूरा समान पाए दा होंदा केइयैं घट्ट पाए दा होंदा जिस घट्ट पाए दा ऐ थोह्ड़ा मतलब बेचियै थोह्ड़ा थोह्ड़ा बेच्चै ओह्दे थोह्ड़े जेह्ड़े पैहे बचदे उस्सी पाइयै होर कम्म बधाई लैओ ठीक ऐ मतलब कम्म करने बास्तै कोई उमर होंदी ऐ एह् चाह्न्ने आं कि थोह्ड़ा बच्चा छोटा थोह्ड़ा मतलब ठीक होऐ कि जे नेईं कम्म लब्भै करदा नेईं कोई कम्म होर नौकरी मिला दी ते बंदा एह् बेचियै तुस कम्म खोह्ली सकदे ओ एह्दे च बौह्त जैदा पैहा ऐ एह् गल्ल निं ऐ पैहा निं ऐ पैहा बड़ा ऐ एह् ऐ कि सानूं मतलब जि'यां हर इक जगह मीट ऐ एह् निं ऐ कि छड़ा मुर्गे दा गै बकरे दा बी बनदा ऐ भिड्डु दा बी बनदा ऐ सूर दा होंदा ऐ होर बी साढ़े जंगली बौह्त जानबर न जिं'दा मीट बजार च बिकदा ऐ हर जे कवालटी दा तुस रक्खगे ते तोआनूं हर चीज दा अलग अलग पैहा मिलना अलग अलग पैहा मिलगा अलग अलग इं'दा सारें दा ओह् ऐ अलग अलग पैहा अलग अलग रेट ऐ हर चीज अलग अलग तरके कन्नै बिकदी ऐ एह् ऐ कि तुस सारा कट्ठा रक्खगे ते तुसेंगी शैल पैहै मिली जाङन सब कुछ ठीक ठाक मिली जाह्ग एह् एह्दे च कि तोआढ़े पैहे बी हैन एह्दे च ते एह्दे च आपै बी फैदा ऐ एह्दे च आपूं बी खाही सकने आं अस ते घर दे बी खलाई सकने आं साढ़े घर च कोई बजुर्ग बड्डे होन ठीक ऐ बड्डे बजुर्ग मंजे पर पेदे होन ते उ'नें गी बोलदे खाहो खलाना बी चाहिदा अच्छी चीज ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ कि माड़ी चीज ऐ अच्छी चीज ऐ ते एह्दा एह् ऐ कि तुस लाई लैओ कि मतलब देहीं बी अच्छी चीज ऐ देहीं बी मार्किट बिच्च बिकदा ऐ ओह् अलग चीज आई गेई ऐ पनीर अलग चीज ऐ एह् अलग चीज आई गेई ऐ ते सब कुछ ठीक ठाक करो पैहा कमाओ बिल्कुल अच्छा पैसा ऐ एह्दे च